आसामनि रांखान्थि हालोदा गोदो गैयामोन दायो सोलायनो हमबाय रांखान्थि हालोदा दानि जुगाव गोदोथ' बर'फ्रा माय गायनासो जायोमोन गामियाव माय गायो बिदिनो दैज्लाङाव माय गायो आबाद माङो आबाद मावनानै मोन्नायखोसो एसे एनै रां मोन्नाया बेजोंसो न'खरखौ सोलियोमोन दानि जुगाव बयबो मानि सोलायबाय आरो मोसौनि अनगायै दा टेक्टर आबादफोरखौ दाया टेक्टरजों मावनाय जाबाय बिदिनो टेक्टरजों मावनानै सानसेयावनो गोबां बुरजा बुरजा आबाद मावनो हमबाय बिदिनो समजों लोगोसे खारफानो हमबाय बयबो सोरबा सोरबा आरो दानि जुगाव बेफार फालांगि खालामनानै जानो रोंबाय टेक्नल'जि फरायनो फाराय फरायनाया दावगानो ओंखाय बेफार फालांगि खामनो जानो रोंबाय बिदिनो समजों लोगोसे बयबो खारफानो हमबाय गोदोनि दिनाव आबादफोरखौ खम समावनो खम समाव एसेल' मावनो हायोमोन दानि दानि जुगाव आबादखौ गोबां बुरजा बुरजा मावनो लानाय जाबाय बारानिफ्राय बारा जाबाय बिदिनो जि जोम गाननाय जोमनायाबो सोलायबाय मोजांनिफ्राय मोजां जाबाय आरो गावबागाव दिहुननानै लानो रोंबाय गोबां बिदिनो सिगांथ' जानायफ्रा आलादामोन दानि जुगाव चावमिन पख'रा बायदिसिना जाबाय आरो गोबां दावगानो हमबाय टाउनाव थानानै गोबां बेलेक बेलेक गुबुन गुबन जानो सोलोंबाय सिगांथ' गामियाव

आलदा आलदा जानो रोङामोन हाग्रा बंग्रानि मैगं थाइगंखौ जायोमोन दा बायनानै जायो बयबो आरो रांखान्थि हालोदा समाजआव सोलायनो हमबाय मानोना दानि जुगाव रांखान्थिया रांखान्थिया बयबो खामायनो रोंबाय बिदिनो जानाय लोंनायखौबो गुबुन गुबुन मोजां मोजां जानो सोलोंबाय आरो गावबा गाव मोजां माबाखौ रोंबाय आरो बिदिनो आरो बेफार फालांगि खामनानै बिदिनो गावबा गावनि नांगौ मुवा सुफुंनो हायो बिदिनो बिदिनो गावनि नांनाय मुवाखौ गाहायनिफ्राय गोजौसिम दावगालांनो हाबाय आरो बिदिनो गावबा गाव गोदोनि दिनाव बारा पैसा टाका गैयामोन इंकाम खालामनो रोङामोन दानि जुगाव बयबो सोलायनो हमबाय बिदिनो समजों खारफानो हमबाय बिदिनो गावबा गाव दिहुनना लानो हानाय जाबाय आरो समजों लोगोसे बयबो खारफानो हमबाय आरो